मेरे पास जो पेंसिल हैं वह इतनी घटिया पेंसिल हैं कि मैंने आज तक यह ऐसी पेंसिल देखी ही नहीं इन पेंसिलों से मेरी जो कॉफ़ी के पन्ने हें वह फट जाते हैं इन्हें अगर मैं छीलता हूँ तो यह टूट जाती हें और इनको अगर मैं किसी कॉपी पर चलाता हूँ तो यह मेरे हाथों को बिल्कुल ही बिगाड़ देती हैं बिल्कुल गंदे हाथ कर देती हैं यह मेरे मुझसे मेरे घरवाले कहते हैं कि तू इन पेंसिलों को कॉपी पर चलाता है या हाथ पर पर मैं अपने घरवालों से कहता हूँ कि यह मेरी पेंसिल इतनी खराब पेंसिल कि यह इनको अगर मैं कॉफी पर चलाता हूँ तो यह हाथ पर चलती हैं ऐसे कभी कभी तो मैं यह सोचता हूँ कि यह पेंसिल मेरी कॉफी पर चलती हैं या हाथ पर चलती हैं इन पेंसिलों से अच्छा तो मुझे पेन ही चाहिए